औ नोंगौ जोंनि बुहुमा सिगांनिफ्राय दा माने जोबोद सोलायबाय आरो ना जोबोद माने जोबोद सोलायबाय आरो ना नाथाय बे सोलायनाया माखासे सोलायनाया मोजाङाव सोलायदों नाथाय माखासेया मोजांनिफ्राय गाज्रियाव सोलायदों आरो मानो होन्नानै बुङोब्ला जों मोजांआ सोलायदों होनोब्ला माखासे माने जोंनि दैलि लाइफ सानफ्रोमबोनि जिउया इजि जानानै फैबाय माने गोरलै जानानै फैबाय जों अबाबाफोर थांनो बा जों गोदोनि समाव बा सिगांनि समाव आथिंजों थाबायनानै थांनांगौमोन आरो बिल' नङा जों जुदि अबाबाफोर जुदि मेसेज एबा खोथाफोर आरो जों लाइजाम हरनोबा जों फस्थ' अ'फिसनि गेजेरजों नङाब्लाबो आरो गोदोनि सम थारावथ' जोङो माखासे दावफोर बायनाय जायोमोन जेरै जोंना फारौ बेफोरबायदि दावफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो नाथाय दा जों नुनो मोनबाय से सेकेन्दनि गेजेरावनो जों जुदि बेयाव थानानै बबेबा मोनसे गोजान एबा दस्रा मोनसे रायजोयाव जों माबा मोनसे खोथा खोथा हरनोबाबो जोङो से सेकेन्दनि गेजेरावनो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो जोंनि माखासे प्रब्लेम एबा माखासे खोथाफोरखौ जोङो बै जायगासिम दैथायहरनो हायो आरो बेनि थाखाय माने गोबां बिथिङाव आरो मा मा गोबां रोखोम दंबावो बे बिथिङाव माने मोजां जाबाय आरो नाथाय जेराव मोजां दं बेयाव गाज्रियाबो दंदेरो बेखौथ' बयबो मिथिखायो ओह माखासे गाज्रियानो जाबाय गाज्रियाबो जोबोत सोलायदों आरो ना जों दाथ' नै आं माबाइलनि खोथा बुंदोंमोन जुदि जों मबाइल फन बाहायनायाव जोंना मोनसे थावर थायोना नेथवर्क बे नेथवर्का जोंनि हिउमेन बिं सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोत गिथावना आरोना माने बेनिफ्राइ जेनाखि ओंखारनाय मोनसे थावरनि मोनसे मा होनो बिखौ थावरनिफ्राय ओंखारनाय जेनाखि नेवो बियो जोंनि थाखाय जोबोत गिथावना आरोना माने जोंनि मोदोमजों सोरखिनानै माने सोरखिलांजोबो आरो ना जोबोत गिथावना बियो जोंनि मानसिनि थाखाय बियो केनचार माबा मोनसे बेमार गिथावना बेमार जाथावना आरो बेल' नङा जोंना नै सुबुंजों जोंनि मानसिजों मानसिबो माने गावजों गाव बुथारलायनाय इनाय खामानि मावनाय बेफोरो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगासिनो दङ आरो बेल' नङा जोंनि बिफां लाइफां दान्नाया बारा जाबाय जायनि थाखाय जोंनि हां लानायाव अक्सिजेन गेसनि बिबाना खम जाबाय गारि मटर बायदिसिना माखासे गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो बारा जाबाय आरो जोंनि गारि मटर सालायनाया बारानिफ्राइ बारा जाबाय जायनि थाखाय जोङो गावजों गाव सौग्रावलायनानै एबा जायखौ इंलिसयाव बुङो एकचिदेन्ट जानानै जोंनि जिउया माने सानफ्रोमबो सासे नङा सासे जोंनि बे बुहुमाव माने जिउ गोमागासिनो दं आरो बेनि थाखाय जोंनि माखासे बुहुमा सोलायनायनि गेजेराव बेफोरबायदि माखासे जाथायफ्राबो जोंनि बे बुहुम सोलायनायाव माखासे खैफोद लाबोदों आरो माखासेया खैफोद लाबोदों माखासेया मोजां लाबोदों आरो बेबादिनो माने मोजां गाज्रि दं आरो माखासे गोबां खोथा दं दा बेफोरनोसै